मैं जो है अपने भविष्य में जो है अभी अभी वकालत किया हूँ कंप्लीट हुआ है उसके बाद मैं जो है प्रैक्टिस करूंगा डिस्टिक कोर्ट में फिर उसके बाद में जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा एक अच्छा सीबील एडवोकेट बनने का प्रयास करूंगा उसके बाद मैं बेहतर से बेहतर जो है लोगों को सरवाइब कर सकूँ उनकी जो है मदद कर सकूँ उसके बाद मैं आगे ऐसे प्रैक्टिस अपना जारी जारी रखूँगा फिर मैं जो है जज कि भी तैयारी करूंगा सिविल जज कि प्रयास यही है कि आगे चल के जो है मैं जो है जो प्रैक्टिस किया हूँ वो मेरे जो है जज बनने में मेरा पूर्ण सहयोग करेगा और मैं इसी तरह से जो है अपना प्रयास और जारी रखूँगा बस यही है